हेलो हँ कहलियऽ पाँच कट्ठा जमीन नहि छै कत्तऽ केतना दिनमे अगल बगलमे नहि हेतै अस्सी लगा देब ठीक छै अगल बगलमे नहि छै केओ नहि छै नया प्लॉट लेब नया अगल बगलमे छै तऽ चरमे छै तऽ हमरा आबैके पड़तै देखै लए आओर तऽ कहिआ अइयै आहाँ बताबू ने ओहे दिन चलि आयब अच्छा ठीक छै तऽ आबै छियनि हँ आओर कहलऽ कहलिअ जे आओर जेबै शुक्र शनिके आबि जेबै आँ कहलिऽ की की रेट लगेबहो ओ नहि तऽ दोसर जगह पता लगेने छलियै हुआँ तऽ अइ सँ जादा कहै छलै हँ नुनू बाबू नहि एक जगह पता लगेने रहियै तऽ चारि लाख रुपैए कट्ठा कहै छलै तऽ आहाँ तऽ बहुत कम कहै छियै यौ उ तऽ छेबे नहि करै उ की भायल हँ उ तऽ हेबे हइ हँ नहि नहि हम इएह घरके बगलवला पता लगेलियै छलै तऽ उ कहै छलै एत्ते तऽ आहाँसँ पुछ्लहुँ तऽ आहाँ कहै छी ओएह तऽ हम सोचै छलहुँए जे अहाँ केना कहै छियै दू लाख अढ़ाई लाख रुपैआ हे राम चलु ठीक हए तऽ आबै छी ठीक हए आबै छी तऽ मिलके बात करब